जी बिल्कुलु असां मां पहिरीं खां ई कपिड़े लाइन में जुड़ियल आहियां ऐं असांजे कपिड़े बिज़नेस लाइन में माण्हुनि खे ॾाढो कुझु तमामु माना तरक़ी थी आहे मां सूरत शहर खां आहियां सूरत में कपिड़ा उद्दयोग काफ़ी अॻियां वधी रहियो आहे ऐं हर शहर जा माण्हू हिते अची जॉब करनि था सूरत में कपिड़े बिज़नेस में सभिनी खे माना काक़ी कुझु योगदानु सभिनी खे मिलियो आहे ऐं हिते योगदान ऐं हिन सां गॾु सभिनी खे जॉब वग़ैरह सभु कुझु फैसिलिटिस आहे ग्रामिणी इलाइक़े में भई आसेपासे शहरजे नंढे नंढे श गांवनि में बि इहो असांजे वापार सुठो हलंदो आहे ऐं सफ़ल थियो आहे ऐ न सूरत मूं मार्केट डायमंड मार्केट असांजे पुठियां अथव सूरत में कपिड़ा उद्दयोग काफ़ी वधियल पाए दाने ते हले थो ऐं काफ़ी घर में इहा रोज़गारी मिले थी हिन रोज़गारी सां सभिनी जो घर परिवार हले थो ऐं असां कपिड़े जो वापार ऐं डायमंड जो बिज़नेस सूरत में सुठी लेवल ते हली रहियो आहे